اردو زبان کا استعمال ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود اردو بولنے والوں کے لیے ثقافتی روایات کو منانے اور عزت دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے اس زبان کے ذریعے لوگ اپنی ثقافت تاریخ اور روایات کو برقرار رکھتے ہیں اور نسل در نسل منتقل کرتے ہیں یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے اردو زبان کو ثقافتی روایات کے اظہار اور عزت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اردو شاعری اور نثر کا بہت بڑا حصہ ثقافتی روایات کی عکاسی کرتا ہے شاعری میں معاشرتی مسائل رواج اور روایتی موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے مثلاً میر غالب اور اقبال کی شاعری میں محبت اخلاق اور فلسفے کے ساتھ ساتھ ثقافتی عناصر بھی نظر آتے ہیں شادی بیاہ عید محرم اور دیگر تہواروں میں اردو زبان کا استعمال ہوتا ہے رسم و رواج تقاریر دعائیں اور نعتیں سب اردو میں ہوتی ہیں جو ان تقریبات کو ثقافتی رنگ دیتی ہیں اردو زبان کی موسیقی اور قوالی صوفی روایات اور مذہبی عقائد کو منانے کا ایک اہم ذریعہ ہے اردو غزل نعت اور قوالی کے ذریعے لوگ اپنی ثقافت اور مذہب سے جڑے رہتے ہیں اردو زبان میں بننے والے ڈرامے اور فلمیں معاشرتی مسائل اور روایات کو پیش کرتی ہیں یہ تفریح کے ساتھ ساتھ ثقافت کی حفاظت اور ترویج میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اردو زبان میں ادبی محفلوں اور مشاعروں کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں شعرا اور ادبا اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں یہ محفلیں ثقافتی روایات کو برقرار رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں بچوں کو سنائی جانے والی کہانیاں اور قصے اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں جو ثقافتی روایات اور اخلاقیات کو نسل در نسل منتقل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اردو ادب میں مختلف روایتی لباسوں فنون لطیفہ اور ہنر مندوں کی تعریف کی جاتی ہے جو ثقافتی ورثے کے کو فروغ دینے کا کام کرتا ہے معاشرتی اور ثقافتی شناخت کا حصہ ہونے کے ناتے لوگوں کو اپنی روایات اور ثقافت کے ساتھ جڑے رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے یہ زبان نسل در نسل اپنے ورثے کی حفاظت اور ترویج میں معاون ثابت ہو رہی ہے